में तुसें सारे गी इक गल्ल सनान्नी आं अ'ऊं बडी गै ज्यादा खुश आं कल दो दिन पैहले में इक लैहंगा मंगोाआएआ मिशो ऐप उप्परा ते ओह् लैंह्गा नुआए दा में नीले कल्रलरै और में सोचेदा हा जनेहा में दिक्खे दा हा उ'ऐ जनेहा थ्होना चाहिदा ओह् में दिक्खेआ ते कल आया भैया आए दे कोई देने आह्ले उ'ने घर पजाया में दिक्खियै खोह्ल्लियै उसी ओह् पूरा जेह्का रंग नुआए दा हा उ'ऐ हा ते कन्नै गै इन्ना सोह्ना मतलब के में सोचे दा हा कि में नेहा लैहंगा चाहिदा ऐ मिकी बिलकुल उ'ऐ जेहा थ्होआ इना सोह्ना उसी गोटा लग्गे दा हा लाल मोती मोती लग्गे दे है उसी औह्दा ब्लौज बी इन्ना अच्छा कपड़ा हा काटन दा अपना नुआया ते काटन दा गै आया ते और बाकी साह्ड़ी दा कपड़ा बी बड़ा अच्छा ऐ ते में उस ब्लौज जेह्का ऐ मतलब अनसीता औंदा ऐ ते में उसी नेई दित्ता दा ऐ में बड़ी ज्यादा खुश आं कि में ओह् जेह्का लैंह्गा हा अपने भ्रा दे ब्याह गल्ला नुआए दा हा और तुसें पता गै है भ्रा ते भैनें दे ब्याह दा किन्ना शौक होंदा साड़ियां सूड़ियां पाने दा कि माए भ्रा दा ब्याह ऐ ते में ओह् जल्दी शा जल्दी ओह् ब्लौज स्यान्नी आं ते दिक्खिनी आं के ओह् साह्ड़ी मिकी कनेही लगदी ऐ पान्नी जेहले अ'ऊं मिकी इक बड़ा अच्छा मिकी बेनीफिट थ्होआ आनलाइन चीज़ नुआने दा इक गल्ला कयोंकि बड़े लोकें आखेआ कि आनलाइन चीज़ां शैल नेईं होदियां न ते मेरा किश इ'यां मन नेईं हा के में आखेआ मेरे इ'यां पैसे नाश होई जाने लोकिन नुआया में चल इक बारी ट्राई करने आं मरदे न अगर पेसे होई जाह्ङन गुम नाश होई जाह्गङन में कोई गल्ल नी इक बारी नुआई दिक्खने आं में नुआई ओह् चीज़ नेई जार लोक गलत आखदे के नेईं थ्होंदियां न शैल चीज़ां पर मिकी बड़ी स्हेई थ्होई मतलब जनेही सोची दी जनेहा रंग दिक्खे दा हा जनेहा कपड़ा हा मी सारा किश उऐ जेहा थ्होआ में बड़ा बड़ा थेन्कयूं करना चाहन्नी आं मिशो कंपनी आहलें गी कि उ'नें मिकी उ'ऐ जेहा परोजेक्ट घर पजाया जनेहा में चांह्दी ही ते में बडी ज्यादा खुश ऐ ते में सारे गी आखना चाह्न्नी के नेई हूंन तुस आखने आनॅलाइन चीजां शैल नेई होदिंया नेई शैल होदियां बस ऐ है कि चीज़ा खुद असेंगी गी करनी चाहिदी के असें कोह्की चीज़ लैनी ऐ ते कोह्की चीज़ नेई अगर तुस दिखगे ओ कोई फटा परना ते औना गै उ'ऐ जेहा फ्ही ओह् लेकिन यार में बड़ी खुश आं मिकी बड़ा अच्छा थ्होआ सब किश बहुत अच्छा हा ते कल्लर बी बडा अच्छा थ्होआ ते मतलब में बड़ा ज्यादा थेकंयू करना चाहिन्नीं में बड़ी खुश आं कि एह चीज़ मिकी जेह्की ऐ जि'यां चाहिदी ही ओह् मिकी उत्थुआँ थ्होई आनलाइन चीज़ उत्थुआँ गै थ्होई बड़ा बड़ा थेन्कयू